हैल्लो तुस सैलून दा बोल्ला दे यरो असें फेशल ते वैक्सिंग करानी ही फंक्शन ऐ घर मतलब परसु ऐ फंक्शन ते असैं कल करानी ही रेट वगैरा केह् ऐ इ'दा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा फ्ही कल अस औने आं हां ते और केह् केह् तुस मैनीक्योर पैडीक्योर बगैरा बी कराना होऐ अगर अच्छा एह्दी रेटिंग केह् ऐ अच्छा अच्छा फ्ही अस औगे कल ते कल औगे अस फ्ही दिक्खी लैगे ते कराऊ गे और बी हैन मेरे कन्नै दो त्रै कुड़ियां और न उ'नैं बी कराना ते फ्ही पैसे हां हां ते पै कल औगे अस और बी कुड़ियां फ्ही उ'नै थ्रैडिंग बगैरा सब किश कराना होना हेयर बाल स्ट्रेट बगैरा कराने होन्ने सारे कट्ठे औना नी असैं ते टाइम सनाऊड़ो असें किन्ने बजे हारे औने आं तिन चार बजे धोड़ी ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही असी चार बजे हारे औगे हां ठीक ऐ फ्ही